میرا سب سے پسندیدہ موسم سردی ہے مجھے سردی بہت اچّھی لگتی ہےکیونکہ سردی میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اور سردی میں دھوپ کی بھی وہ نہیں ہوتی ہے کہ دھوپ ہے تو یہاں نہیں جائیں گے گرمی میں یہ ہوتا ہے نہ کہ ابھی تو اتنے تیز دھوپ ہے تو ابھی یہاں نہیں جانا اور سردی میں تو اس کی کوئی ٹینشن بھی نہیں رہتی ہے اور سردیوں میں اپنے آرام سے گھر میں بیٹھو چائے ناشتہ کرو سردیوں میں چائے اچّھی لگتی ہے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اگر لوگ گرمی میں ایک ٹائم چائے پیتے ہیں تو سردی میں تین ٹائم چائے پیتے ہیں اور سردی ویسے مجھے تو بہت پسند ہے اور مجھے یہ کیوں پسند ہے تو اس کے بھی کئی ریزنس ہیں جیسے سردیوں میں کچھ بھی پہن لو اس میں گرمی نہیں لگتی ہے کمفٹیبل لگتا ہے اور سردی میں آرام سے سوو بلینکٹ اوڑھ کر گرمی نہیں لگتی ہے اچھا لگتا سردیوں میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور سب سردی میں سب کچھ کام کرنا بھی اچھا لگتا ہے گرمی نہیں لگتی ورنہ گرمی میں لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار گرمی بہت ہے اور لیکن سردی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے سردی میں بندہ آرام سے کام کرتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے بالکل گھبراتا نہیں ہے پریشان نہیں ہوتا ہے اور سردی مجھے اس لیے بہت زیادہ اچّھی ہے کیونکہ سردی میں زیادہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں آپ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکے ہیں اور آرام سے سوتے ہیں سردی میں ورنہ گرمی میں لائیٹ چلی جائے تو پنکھا بند ہو جاتا ہے جس نیند نہیں آتی ہے تو مجھے سردی بہت پسند ہے